جی ہاں میری پسندیدہ سیریز جو ہے وہ ہیری پورٹر ہے کیوں کہ وہ مجھے ہیری پورٹر بہت زیادہ پسند ہے میں اُس سے اتنا لُطف اُٹھاتی ہوں کہ جتنی بار دیکھوں اُس سے مزہ ہی آتا ہے اُس کے اندر جادو جادو وغیرہ دکھایا گیا ہے اور اُس کے اندر ایک بچے کی کہانی کو دکھایا گیا ہے کہ کیسے اُس کے ماں باپ کو بچپن میں ہی مارا دیا جاتا ہے لیکن اُس کو ایک چیز دے دی جاتی ہے جو اُس کے سر کے اوپر لگا دیا جاتا ہے نشان جس کی وجہ سے وہ سب میں مشہور ہو جاتا ہے ہیری پورٹر ہیری پورٹر ہیری پورٹرس اور پھر اُس کو بچپن سے اُس کی خالہ کے یہاں رکھا جاتا ہے پھر اُس کے یہاں اتنا مزے کی وہ مووی ہے کہ اُس کو میں بار بار دیکھنا پسند کرتی ہوں جتنی بار دیکھوں اتنی بار مجھے نہیں پس دیکھتی رہتی ہوں دِل ہی نہیں بھرتا اُس کے اندر نئی طرح جادوگر چیزیں دکھائی گئی ہیں دوز دکھائے گئے ہیں اور وہ لوگ کیسے دوستی کو نبھاتے ہیں وہ پتہ چلتا ہے اُس کے اندر اور اُس کی سیریز آٹھ پارٹوں میں دکھائی گئی ہے اور کس طریقے سے ہر پیارٹ میں آگے سے اینڈ دن اینڈ دن آگے آگے آگے مطلب اُس کو دیکھنے میں اتنا اچھا لگتا ہے کہ کیسے ون پارٹ دیکھو پھر دوسرے کا دِل کرتا ہے دورسرا دیکھو تو تیسری سیریز کا مطلب دِل ہی نہیں بھر سکتا اتنا مزہ آتا ہے اُس سیریز کو بار بار دیکھنے میں اور ہر سیریز کے اندر ایک نئی چیز ہے ہر نیا میڈیکلس ہے نیا جادو وغیرہ دکھائے جاتے ہیں